जोंनि भारत एलकेट्रा सिमेटआ बिदिनो गोबां जेंना जायो जोंनि चिराङाव गंसे मोजां हस्पिटाल गैया बिदिनो बिदिनो नखरफ्राव गोबां लोमजानाय साजानाय नङाबा बायदिसिना इक्सस्टेनफोर जायोब्ला गोबां गोबां अबे हस्पिटालाव लांनांगौ लाहार फाहार जायो आरो गारि गारिफोरनि एम्बुलेन्सफोरनि एसे प्रब्लेम जायो आरो खाथियाव मोजां हस्पिटाल गैयिनि थाखै बिदिनो बङाइ सिभिल हस्पिटालफ्राव लाङोब्ला गोबां रां आरो फैसानि प्रब्लेम फोर जायो बिनिखायनो जोंनि चिराङावबो गंसे मोजां हस्पिटालफोर एबा फाहामथाइफोर थायोब्ला मोजां जागौमोन आरो बिदिनो गुबुन हस्पिटालफोराव थाङोब्ला डक्टरजों नायजानो थाखाय गोबाव सम आरो मुलि मुलिनि दामफोर आरो इक्सस्राफोर आरो सन'ग्राफिफोर खालामनायाव बिदिनो गोबां गोबां जेंना जेंसिफोर जानांगौ जायो